बात की जाए एक डेडलाइन की जिसको पूरा करने में और लक्ष्य प्राप्त करने में मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी है तो एक एक सर्वे था जिसमें मुझे घर घर जाके एक गाँव में सर्वे करना था कि बच्चों की पढ़ने की क्षमता किस प्रकार है तो सबसे पहले मुझे इस लक्ष्य को प्राप्त करने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा क्योंकि मुझे घर घर जाके विजिट करके उनसे बात करना था और हर कोई घर घर जाके बात करने में इच्छुक नहीं रहता है गाँव के क्षेत्र में क्योंकि अगर कोई शहरी व्यक्ति आता है तो वो उसे इतनी आसानी से स्वीकार नहीं कर पाते हैं कि दस सवाल पूछते हैं वो लोग कि आप क्यों आए हो किस लिए आए हो परंतु मैंने यह लक्ष्य अपनी मेहनत से गाँव वालों को समझा के उनसे बात करके उनसे परिवार परिवार जैसा सब बिहेव करके सब परिवार परिवार जैसे स्वभाव रख के उनसे मैंने ये सब अपना कार्य पूर्ण करवाया और मैंने घर घर जाके बीस घरों का सर्वे किया वहाँ पे उन बच्चों की एक शिक्षक शिक्षण की स्थिति को जानने का प्रयत्न किया और मुझे ये डेडलाइन पूरी करने में काफ़ी वक्त लग गया लेकिन मैंने ये डेटलाइन समय से एक दिन पहले पूर्ण कर दी तो इस प्रकार मैंने अपने कार्य को संभाला और समय पर पूरा किया धन्यवाद